جی ہیلو وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ جی جی جی بالکل کہیے کیا کام تھا آپ کو او اچھا جی کہیے ٹھیک ہے یہ بنوانا ہے جی کیا بنوا

جی جی جی کہیے جی آ رہی ہے بولیے جی جی جی جی اوکے میم ٹھیک ہے اور کچھ بھی چاہیے میرے پاس دہی ہے سویٹس ہے اور کچھ بھی آپ کو چاہیے کیا میم

جی بالکل میم آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا اتنے اسپیسیز نہیں بناؤں گی کھانا میں جی جی جی بالکل جی جی جی بالکل میم آپ کو شکایت موقع نہیں دوں گی میم جی ٹھیک

ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے کتنے ٹائم لگے گا آپ کو میم کس ٹائم چاہیے آپ کو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل جی جی بالکل جی بالکل ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے وعلیکم السلام